हैलो गुड मॉर्निंग मैं प्राची कोठारी बात कर रही हूँ मैंने सुबह ओला से कैब बुक की थी फाइव सीटर और मुझे उज्जैन दर्शन के लिए मैंने वो कैब बुक करी थी बट मैं मॉर्निंग से उसको कॉल कर रही हूँ मीन्स हाफ एन ऑवर से उसको कॉल कर रही हूँ बट वो ड्राइवर कॉल पिक नहीं कर रहा है और हम लोग काफी देर से यहाँ पर होटल के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा और हमने उनको रात में ही टाइम रिमाइंड करा दिया था और मैसेज भी इनको ड्रॉप कर दिया था कि आप इतनी बजे यहाँ पर आ के हमको पिकअप कर लेना हम होटल के बाहर आपको मिल जाएँगे बट वो कॉल नहीं ले रहे हैं न काट रहे हैं न उठा रहे हैं और न उनका कॉल पलट के आ रहा है अब हम ऑलरेडी कैब बुक कर चुके थे तो हमने दूसरी भी कैब इसलिए बुक नहीं करी कि अगर वहाँ से हमें कंफर्मेशन नो मिल जाता है तो फिर हम दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं तो मुझे किस ये हेल्प चाहिए कि मैं कैसे वहाँ उससे कांटेक्ट करूँ ताकि मेरा वहाँ का कैब और अगर वो कैंसिल होता है तो ही मैं नेक्स्ट बुकिंग कर सकती हूँ तो मैं ये कॉल इसीलिए करी गई है मुझे कि मुझे एक हेल्प ये दी जाए कि मैं कैसे ड्राइवर से कांटेक्ट करूँ या आप डायरेक्ट अगर आपकी कंपनी का ड्राइवर है तो आप उनसे कांटेक्ट करके मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट मेरी कैब बुक करूँ या फिर वो आएँगे या कुछ कारणवश अगर वो नहीं आ पाए तो हम कितनी देर तक उनका वेट करें प्लीज क सही जवाब दीजिए